हम बिज़नस क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए जो है कल कारखाने उद्योग लगाने और जो है अपने स्थाई व्यापार करने जैसे व्यवस्था को विकास का समर्थन करने में लगाएँगे जो है हमारा जो है प्रमुख उद्देश्य होगा जो सबसे बड़ी चीज़ होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कल कारखाने और व्यापार करें व्यापार करने से सब कुछ जो है सही रहेगा सारी व्यवस्था सही रहेगी हमारी अर्थव्यवस्था भी ठीक ठाक रहेगी हर इंसान को जो है व्यापार करना चाहिए और जो है व्यापार करने योग्य नहीं हैं तो छोटे छोटे उद्योग लगाने चाहिए जैसे जिस जो जो जिस सुविधा में है वो सुविधा में रहना चाहिए उसकी व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए क़ानून व्यवस्था में जो है सारी अच्छी मदद मिलेगी